مالیگاؤں بس اسٹیسن سے ایک بس میں سوار ہوا جس میں ڈرائیور کی نشست ٹھیک ٹھاک تھی اوپر اسٹوریج اس میں سامان رکھا ہوا تھا کھڑکیاں تھوڑی گندی تھی نشستیں اچھی تھی جوکہ ڈیزل پر چلتی ہے میں نے مالیگاؤں سے ناسک ضلع تک کے سفر کیا ہے